हमर अगर सच्चा घटना पर आधारित कोनो प्रिय पोथीके बात करब तऽ ओ अछि गाँधी जीके आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग हमरा ई एहि दुआरे हम कहब कियाकि ई सत्य घटनापर आधारित अछि आर चूँकि गाँधी जीके जीवनमे जे किछु भी घटित भेल एहिमे ओ ओकरा शब्दशः सत्य चाहे ओ उचित हो अनुचित हो हुनकर कयल गलत काज हुए हुनकासँ भेल नीक काज हुए ओ सभक ओहिमे ब्यौरा देने छथिन आर रोचक एहि दुआरे लगैत अछि ताकि ओ किताब पढ़लासँ अहाँकेँ ई महसूस हैत जे व्यक्ति अपन जीवनमे कोनो अगर काज करैत छै नीक कि बेजाय तकर ओ साहसपूर्ण तरीकासँ विवरण दए पाएब ई कोनो भी साधारण आम आदमीके वशक बात नहि अछि ई कोनो भी महान व्यक्तित्वमे ही गुण भऽ सकैत अछि जे अहाँ अपन गलतीकेँ मानियौ अपन गलतीकेँ सुधारियौ अपना अन्दर अगर कोनो कमी यए तकरा अहाँ मनियौ जे हमरासँ हमरा पास ई कमी छै हम एहि चीजसँ डरैत छियै हमरा पाँच आदमीके बीचमे बाजैमे डर लागैए या हम पाँच आदमीके गपक जवाब नहि दऽ सकैत छी तेँ हमरा लागैए जे हम हम हमरा ई पोथी जे अछि बहुत पसन्द यए गाँधी जीके आत्मकथा